आं फरायसालि हाबनाय समाव जारिमिनखौ साबजेक्त आयदा हिसाबै आं मोजां मोनो बे साबजेक्त हिसाबै मोजां मोननाया जाबाय गुबुन गुबुन देसनि सोमोन्दै गोदोनि राजा महाराजानि सोमोन्दै लिरनाय दंमोन बिनि थाखायनो आं बे आइदाखौ फरायनो मोजां मोनोमोन बबे देसआव मा खामानि मावनाय दांनाय बायदिसिनाखौ जों बे जारिमिन फरायोब्ला मिन्थिनो हायो जेरै जों दावहा नांनाय आरो गुबुन गुबुन महाराजा फ्रा जुद्द' नांनाय बेफोर सोमोन्दै लिरनाय थानायखाय आं बे जारिमिन एबा हिसथ्रिखौ फरायनो साबसिन मोनो मोन देसनि सोमोन्दै एबा जों रायजो जानायनि थाखाय बेखौ मोनथिनायनि थाखायनो आं बे आइदाखौ बयनिख्रुयबो साबसिन मोनोमोन दा जों बिनिखायनो बयबो बे आइदाखौ लानानैनो जोङो रायजो जानाय एबा समाज खुंनायाव जों बुजिलायनो हायो जोङो रायजो जानायनि सोमोन्दै बेखौ जों जारिमिनावबो मिनथिनो हायो आरो गुबुन गुबुन रायजोयाव मा बेफोरखौ जों जारिमिन फरायोब्लाअरायबो जों मिनथिनानै जोंनि गियाना बांसिनोमोन बिनि थाखायनो आं जारिमिनखौ अरायबो फरायनो मोजां मोनोमोन